जी जी जी हा हा जी जी ज़रूरु ज़रूरु ॾिसो त त घणेई दुकान अथव आलमबाग़ में अथव हज़रतगंज में अथव अमीनाबाद में अथव ईवन मूंखे पंहिंजी शॉप आहे मुंहिंजी शॉप में मिली वेंदव तव्हांखे हा असां जी कपूरथला ते कपूरथला ते दुकान अथव असांजी जी जी वो सुठा सुठा मिली वेंदव हा हा त ही हा मिली सभु वेंदव मतिलबु ॾिसो तव्हीं अची पसंदि कयो अगरि कुझु घटि वधि थिए त उहो असीं पंहिंजे कारीगर आहिनि तव्हांखे ठाराहे ॾींदासीं हा हा सभु सभु बढ़ि बढ़िया बढ़िया कमु आहे हा हा न उहो ई चवां थी न तव्हीं अचो पाण ॾिसो तव्हांखे पसंदि अचे त वधीक सुठो तव्हीं केॾीमहिल बि अचो मतिलबु दुकानु त खुलियलु ई आहे ईवन सन हा सुभाणे ॾिसो कोशिशि कयो सुभाणे चेटी चंडु आहे त शायदि दुकानु बंदि हुजे पणींअ अचो ईद में त खोलींदा आहिनि घणो करे खोलींदा आहिनि

ठीकु आहे भले जी जी हा अचण खां पहिरीं हिकिड़ो कॉल करे छॾिजो हा ठीकु आहे न चङो ठीकु ठीकु ओ ओके